اگر ہميں اگر دوسرے اے دوسرے ملک جانے کا موقعہ ملے گا تو ہم دبئى عرب جائيں گے مکہ کيوں كہ ہميں مکے جانے كا شوق ہے اور وہ وہ اس ليے كہ وہاں پر ہمارے پيارے نبى کى قبر مبارک ہے اور جہاں وہ رہتے تھے ان کا گھر ہے بى بى فاطمہ كا گھر ہے اور ہمارے جو بھى جو نبى تھے ان کا وہاں پر رہنے کا رہنے کى جگہ ہے ہمارے پيارے نبى نے جہاں نماز پڑھى تھى وہ چيز ہے اور ہمارے پيارے نبى پہ جب پہلى بار جب انہيں نبوت ملى تھى وہ جگہ ہميں ديکھنا ہے اور وہاں پر بہت سى ايسى جگہيں ہيں جو ہم ہمارے نبى كى بيٹى ان كے ناتى پوتے ان سے ان کى جگہ ہے وہاں پر تو وہ ديكھنے كا ميرا بہت دل ہے بہت شوق ہے کبھى موقعہ ملے گا تو ہم مكہ ضرور جائيں گے اور ان شاء اللہ اگر اوپر نے چاہا تو ہم حج بھى ضرور كريں گے ليكن وہ جگہ ديکھنے كا بہت شوق ہے جہاں حضرت بى بى فاطمہ رہتى تھيں اور پھر وہاں پر ان کے برتن ہيں ركھے ہوئے جو وہ استعمال كرتى تھيں ان کا رہن سہن رہنے كا طريقہ وہ سب وہاں پر ہے جس طريقے سے وہ رہتى تھيں اور ہمارے پيارے نبى كى كعبے ميں وہاں پر ان كى چيزيں ہيں وہ ديکھنے كا بھى ميرا بہت شوق ہے تو اگر كبھى مجھے موقعہ ملے گا تو ہم دبئى مكہ مکہ مكہ ضرور جائيں گے اور وہ جگہيں ديكھيں گے اور وہاں پر جو ہے قبرستان ہے وہ مجھے نام نہیں ياد آ رہا ہے وہ بھى مجھے ديكھنا ہے يہ سب چيزيں وہاں پر ہيں تو كبھى بھى اگر موقعہ ملے گا تو ہم مكہ ملک مکہ ہى جائيں گے اگر موقعہ ملا تو وہاں جائيں گے اور وہ جب چيزيں ان كى ديكھيں گے ان كے گھر ديكھيں گے كس طريقے سے وہ پتھروں ميں رہتے تھے مسجد كيوں كہ ہم لوگ تو موبائل پہ ہى ديكھ ليتے ہيں چيزيں ليكن یہ جو سامنے چيز ہوئے گى ہمارے بالكل اس كا منظر وہ چيز الگ ہی ہوگا ابھى تو ہم تصور كر سكتے ہيں كہ ہاں ايسا ہے ويسا ہے ليكن جو چيز ہمارے سامنے ہوئے گى اس كا منظر ہى الگ ہوگا ہم اپنى آنكھوں سے اٰپنے سامنے ديكھيں گے كہ كس طريقے سے كتنى پريشانيوں ميں وہ لوگ رہے ہيں اور اتنى کیونکہ وہاں پر بارش تو ہوتى نہيں تھى نہ اب ہوتى ہے تو وہاں پر كس طريقے سے وہ ريگستان ميں رہے كتنى پريشانياں اور كتنى مطلب لوگوں كى باتيں سننا پڑتى تھيں ہمارے پيارے نبى كو مطلب كتنى پريشانيوں سے وہ رہے ہيں پتھروں ميں تو اس چيز كو ديكھنے كا ميرا بہت دل ہے بہت شوق ہے كبھى موقعہ ملے گا تو ہم ضرور جائيں گے ديكھنے يا اللہ اوپر والے نے چاہا تو حج بھى ضرور كريں گے آمين